ہمارے یہاں گاؤں میں کاشتکاری کے ذرائع اچھی فصلوں کے موجود ہیں نزدیکی نہر ہے جو کہ بہت سارے کسانوں کے لیے مستفیض ہے نہر سے سٹے ہو کھیت عموما نم رہتے ہیں معمولی پانی ہی فصل کے لیے کافی رہتا ہے اور جو کھیت نہر سے دور یعنی کافی فاصلے پر ہیں وہاں پر مختلف ٹیوب ویل ہوا کرتی ہیں جن سے سینچائی کی جاتی ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بچلی کی سپلائی الیکٹرک سسٹم ڈسٹرپ ہونے سے پانی کی سپلائی میں رکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو ٹریکٹرس اور انجن کے ذریعے پانی کی سپلائی ٹیوب ویل سے شروع کی جاتی ہے تاکہ فصل کے سوکھنے فصل سوکھنے نہ پایے لہٰذا وقت پر پانی میسر ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں ایکھ یعنی گنہ گیہوں اور آلو اور دھان یعنی چاول کی پیداوار بہت زیادہ اور اچھی ہوتی ہے اور سبزیاں شلجم پالک میتھی مٹر مولی ہری مرچ وغیرہ کی بھی بوائی خوب ہوتی ہے جو کہ کسان کی آمدنی کے ذرائع کو دوبالا کرتی ہے جس کے سبب کسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور نہ صرف اپنے استعمال کے لیے بلکہ فروخت کرنے کے لیے کسانوں کا ایک بڑا طبقہ سرسوں پپل منڈ کی کھیتی بھی کرتا ہے تاکہ صحیح اور اصلی تیل استعمال کر سکے چھوٹے کسان سبزیاں اور دالوں کی بو کھیتی کو ترجیح دیتے ہیں ان سے ان کا تھوڑی زمین میں ہی گزر بسر ہو جاتا ہے